नमस्ते सर हाँ अब हमको जैसे कहीं घूमने जाना है हाँ तो जैसे आपकी गाड़ी है कितनी बड़ी है हाँ तो तो उसमें उसमें हम जैसे दस लोग हैं तो हमको दस लोगों को जाना है जैसे मथुरा मथुरा वृन्दावन बरसाना हाँ तो वहाँ का किराया कितना लेंगे हाँ अब वहाँ घूम घूमने जाना है तो वहाँ टाइम तो लगेगा अब एक दो दिन तो लगेंगे ही पाँच हज़ार तो बहुत वो हो जाएगा हाँ ठीक ड्राइवर तो होगा ही बिल्कुल होगा लेकिन ये है भाई इतना तो ज़्यादा हो जाएगा कितना रियायत होगी कम क्या इससे भाई वहाँ से चले जाएँ फिर वहाँ हमको झगड़ा झंझट करना पड़े ये तो दिक्कत होगी यहाँ से बता दीजिएगा हाँ कोई तारीख निश्चित करेंगे अभी बताएँगे फिर बाद में

और कहीं और कहीं ज़्यादा समय भी लग सकता है कम भी लग सकता है

और दो तीन दिन तो वहाँ बरसाना और वृन्दावन सब घूमेंगे

चलो ठीक है भाई जब जाएँगे तो डेट निश्चित करेंगे तो आपको बताएँगे पैसा तो उसी में सब जोड़ लीजिएगा बाद में बता दीजिएगा हाँ हाँ ठीक अच्छा